फोंड्या जिल्ल्यांत खूब तरेचे इव्हेंट जाता जशें की फोंडें फोंड्याचें फेस्त आसता धेन फोंड्यां सगळ्यान व्हडलो इव्हेंट म्हणल्यार शिगमोत्सव जाता शिगमोत्सवाक फोंडेकार शिगमोत्सव ओर्गनायझ करता आनी थंय प्रायज डिस्ट्रीब्यूट करता फर्स्ट सॅकंड थर्ड कॉन्सोलेशन फर्स्ट सॅकंड थर्ड अशे आनी थंय डिफ्रंट डिफ्रंट गांवांतले लोक येता आपली कला सादर करता ती कला आमच्यान पयलीं पासून जाणट्यांनी सुरवात केलेली ती आजुनूय आमच्या गोंयांत फोंड्याच न्हय आनी खंय खंय जाता शिगमोत्सव आसा पळय तो एक

पंदरा तरी ग्रूप कितें येता थंय आनी स्टार्टिंग म्हणल्यार तेचे शिगमोत्सवाक धोल ताशे आसता आनी डिफ्रंट डिफ्रंट वेषभुशा करता लोक थोडे फुगडी घालता आनी खूब तरेचीं कितें कितें करता आनी नेक्स्ट म्हणल्यार नेक्स्ट नेक्स्ट म्हणल्यार शिगमोत्सव चतुरदश सेलब्रेशन इन म्हाड्डोळ म्हाड्डोळा ही शिगमोत्सव चतुरदश जाता ती म्हणल्यार शिगमो स्टार्ट जावचे पयलीं ती जाता थंय थंय त्या चतुरदशाक ते देवळांत थंय नाल्ल फोडटा आनी थंय शिगम्याचो सुरवात करता मागीर म्हणल्यार चिखोल कालो जाता चिखोल कालो इन मार्सेला हो चिखोल कालो खूब पयलींच्यान चालू आसा आसा आसा तो आजुनीच कंटिन्युअस आसा आनी तो आतां ट्युरिझम ट्युरिझमाचे अंडर गेला सो तो चिखोल कालो म्हणटा ते कृष्णा कृष्णाचे खेळ दाखटेपणाचो सो लोक सगळे जाणा थंय स्टार्टिंग म्हणल्यार थंय देवळांत वयता थंय देवळांत पांयां पडटा आनी दादले मनीस आसता ते सगळ्या आंगाक सगळ्याक तेल काडटा तेल काडून ते देवळाचो राउंड मारता राउंड मारून राउंड कंप्लीट जातकीच देवळांत परत वयता देवाचें देवाचे नांव घेता आनी ते नाचता ते नाचोन जाले की सगळे जाणा लोक ग्राउंडार येता ग्राउंडार ग्राउंडार येले की चिखलांत सगळे लोळटा एकामेकाक सगळे चिखलांत लोळयता आनी तितूंत भुरगीं आसता दादले आसता आनी जाणटे आसता आनी ते चिखल काल्यांत ते खूब खेळटा आनी तेंचे डिफ्रंट डिफ्रंट खेळ आसता ते हितून जशे की एकमेकांचेर राउंड राउंड रावता आनी एकामेकांचेर एकटो एकटो धांवता आनी एकामेकाचेर कपडे मारतात लळोन लळोन तो एक तेंचो खेळ मागीर सगळे जाणा आग आगगाडी कशी करता आनी एकमेकाचे फाटल्यानसून अशे फाटल्यानसून मागीर अशे वयता आनी थंय मागीर थंय खूब वेळान खेळ खेळोन खेळोन लास्टाक तेंचे हें आसता न्हवरो आनी व्हकल जातात तर न्हवरो आनी व्हंकल चेडे चेडेच जाता बट एकटो चेडो न्हवरो जाता आनी एकटो चेडो व्हकल जाता ते मागीर तेंचे लग्न करता लग्न जावन लग्न जावन सगळ्यांचें दोगांय जाणां सेपरेट सेपरेट बसता एक न्हवऱ्याले आनी एक व्हकलेले आनी त्या असो तिचो पयलींच्यान आसा ते एकामेकाक अशे गाळ्यो घालता म्हणल्यार एक ग्रूप हो एक ग्रूप तो ते मागीर तो एक तेंचो खेळ जाता तेवूय खेळांत खूब मजा येता हांव सुद्दां माशेलांतलो हांव सुद्दां तें ते खेळ चिखल काल्याक आसता थंय खेळपा खातीर आमी थंय मागीर खूब डिफ्रंट डिफ्रंट खेळ खेळोन खेळोन लास्टाक मागीर ते कृष्णाची दही हंडी आसता ती दही हंडी फोडटा पूण एक एक अशे ग्रूप करता खूब ट्राय करता फुटपाक पूण ती फूटच ना वयर ते वडाक वयर बांदलेली आसता ती मागीर खूब वेळान मागीर कोण ना कोण तरी ती दही हंडी फोडटा आनी सगळ्यांक थंय ती दही ते दही हंडेंत ती दही आसता ती सगळ्या लोकांक दिता खावपाक देवाचो प्रसाद कसो आनी ते चिखल काल्याक खेळटा खेळटा थंय मदींच अशें खावपाक बी कितें हाडटा देवाचो प्रसाद कितें कितें दिता आनी अशे चिखलांत ते लळोन आपलो चिखल कालो सादर करतात सादर करतात आनी आनी मागीर ते दही हंडी फोडून जाली की मागीर देवळांत वयता देवाचे परत मागीर आर्ती आसता आर्ती जावन मागीर ते आप आपल्या अशी गांवांत वयता सोरी आप आपल्या घरा घरा वयता चिखल कालो सोंपलो की दनपारचो सोंपता तो आनी सकाळचो तो एक धा म्हणटा तो स्टार्ट जाता धा ते एक एक म्हणल्यार काबार जाता आमचो माशेलांतलो चिखल कालो आनी आमचे फोंड्यांत अशे खूब तरेचे खूब तरेचे आसा जशे की फार्मागुडेर फर्मागुडयेर शीव जयंती जाता शीव जयंतीक शिवाजीचे फार्मागुडयेर किल्ल्यार थंय ते देवाक शिवाजीक पांयां पडटा पुजा करता तेची सकाळची पुजा करता मागीर एक तीन म्हणल्यार रॅली स्टार्ट करता रॅली फार्मागुड्येवयल्यान फोंड्या फोंड्या बसस्टँड आसा पय बसस्टँडाकडल्यान फुडें वचोन तें मुस्लिमांची ती देवूळ आसा थंयसून राउंड मारून मागीर तशें बाजारांत येवून सकयल्या बाजारांत वयल्या बाजारांतसून येवून कंप्लीट करून तें ऑल्ड बसस्टँड आसा थंय वचून रावता थंय मागीर एक स्टॅज स्टॅज घातिल्ली आसता बसस्टँडार थंय मागीर थंय तो प्रोग्राम आसता तो प्रोग्राम जावन मागीर सगळेजाणा वयता आप आपले घरा आनी खूब तरेचे हें जाता माशेलांत काले जाता इव्हन मागीर मडकय काले जाता जात्रा जाता देविची आनी खूब खूब खूब तरेचे काले जात्रा अशे खूब जाता हो आमच्या फोंड्या फोंड्या भागांतलो फोंड्या भागांतले खूब तरेचे इव्हेंट्स जाता